देहा जोथोननि थाखाय बीमा एबा इन्सुरेन्स दङ बे इन्सुरेन्स थानाया जोबोद गोनां मानोना जोङो देहा थानाय समाव बा जिउ थानाय समाव जोङो हमदांनो हाया जे जोंनि जिउआ माला जोबनानै थांगोन माला थैलांगोन बेखौ जों बुंनो हाया बिनि थाखायनो इन्सुरेन्स बा बीमा थानाया जोबोद गोनां दा बीमा हिसाबै आंहा दङ जिबन बीमा होननाय मोनसे दङ दा बे बीमाया जिखिनि समसिम मेच्यर जायाब्ला जि समसिम बे बीमाया क्रेडिट थाङा अब्लासिम आं बिनि गेजेराव माबा मोनसे जालाङोब्ला बिनि उनाव जोंनि न'खरनि नमिनि बिथांमोना बे पलिसिखौ मोननो हागोन दा बिनि ओंथिया बिनो थांना थानाय समाव जोङो जेबो बुंनो हाया जे जोंनि देहाया माला मा जागोन दा थांना थानाय समाव जों बै बिथांमोननो नमिनि बिथांमोननो न'खरनि सोरबा सुबुंनो मा होलांनो हागोन जों बेखौ जेबो बुंनो हाया दा थैनानै थाङोब्ला बे बिथांमोना नोंनि जिउनि बीमायाव सोरखारनिफ्राय बा माखासे बीमा कम्पानिफोरनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय नोंनि बिनिमय जिउनि बिनिमयआव माखासे अनसुंथायखौ मोननाय जायो दा अनसुंथायखौ मोनोब्ला जोङो जोबोद रेहाय जायो आरो नोङो बिथांमोनखौ माखासे अनलांनाय जिउनि बिनिमयआवा माखासे होलांनाय बेफोरबायदिखौ सुबिदा होलांनाय जायो दा आंनि थाखाय जिबन बीमाया जिउनि बीमाया जोबोद गोनां आरो बेखौ गासैबो सुबुङानो खालामनानै लायोब्ला जोंहा जिउ जोबनायनि उनाव जितु मावनांगौ खामानि बेखौ न'खरनि माखासे सुबुंफोरा मावलांनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय जायो बे जिबन बीमाखौ गासैबो जोंनि न'खराव गासैबो बिमा बिफा आरो गासैनावबो थानाया गोनां बिनि थाखायनो जोंनि न'खरावबो गासैनावबो जिबन बीमा बाहायनाय जायो बाहायफेरबायबो बेनोसै आरो